जोङो जोंनि सारिगिदिं न'नि साइडफोराव साखो सिखोनै लाखिनो गोनां जों बिदिनो हाग्राफोरखौ एवनांगौ हाग्राफोरखौ एवो सिथ्लानि हाग्राफोरखौ फुयो ओमफ्राय न' साइडनि हाग्राफोरखौ लांगोनाफोरखौ बिदिनो एवो एवनानै हाग्राया रानब्ला सावो प्लासटिकफोरखौ जमा दोननानै सावो ओमफ्राय जों बेदिनो साफा थायो आरो जोङो बयबो बेदिनो साफायै थानो नांगौ जाहाथे जोंनि साखोन सिखोन थायाला दिनै एसे गाबोन एसे बिदिनो थामफैफ्रा बायनानैहाय बेमारफोर सोमजिहोयो बेनो मानसिनावहाय बेमार जायो ओंखायनो दखान सखानफ्रावबो जोङो बयबो साफायै थानो नांगौ लामा सामाफोरखौबो साफा खालामनांगौ दखान सखानफ्रावबो बिदिनो प्लासटिकफोरखौ लेथ्राफोरखौ दोननो नाङा साखोन सिखोनैहाय बयबो थानो नांगौ जोङो बयबो बिदिनो साफा थानो सोलोंनांगौ नङाला दिनै एसे गाबोन एसे बेजोंनो जोंनि देहाफ्राव बेमार जानो बोलो मोनो ओंखायनो जों बयबो साफायै थानो नांगौ जोङो जेरैहाय न'फोरखौ जोङो साफायै लिरफाम लिरफाम थायो बेबायदिनो साइडआवबो बायहेराफ्रावबो हाग्राफोरखौ जों एवफाम एवफाम एवनांगौ प्लासटिकफोरखौ सावबाय थानांगौ लेथ्रा थानो नाङा बयबो जोङो साफायै थानो सोलोंनांगौ थाब साफा थानांगौ बेदिनो लामा सामा हाथाइ बाजार बयबो साफा माबानांगौआरो प्लासटिकफोरखौ गारलाबायनो नाङा जाला बायनो नाङा बेबायदि थानो नाङा लेथ्रा थानो नाङा